हम जब पढ़ते थे तो स्कूल में टिफिन ले के घर से जाते थे खाना खाते थे और सहेलियों के साथ हमलोग मिल कर खाते थे बांट कर खाते थे मेरी मम्मी बोलती थी कि मिल कर बांट कर खाना अच्छा होता है शेयर करके खाते थे हमलोग को बहुत अच्छा लगता था हमलोग बांट के जब खाते थे तो बहुत अच्छा लगता था हमलोग सोचे मेरी मम्मी बोली थी कि मिलजुल के रहना चाहिए हाँ टीचर जब कभी कभी हमलोग को घूमने के लिये ले जाते थे तो दर्शन करने के लिये गये थे घूमने के लिये चिड़िया घर घूमे बनारस घूमे राजघाट घूमे लालकिला घूमे रामनगर के किला घूमे हमलोग घूमने में बहुत अच्छा लगता था भंडारी देवी गये थे घूमने के लिये हमलोग बहुत अच्छे बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा घूमने में भंडारी जब भंडारी देवी गये घूमने के लिये पहाड़ी इलाका था छोटे थे तो कुछ डर भी लगता था कि हमलोग कहां आ गये लेकिन अच्छा लग रहा था घूमने में मौज मस्ती खूब किये हमलोग सारी सहेलियां लेकर खूब घूमे खूब अच्छे से टीचर के साथ मौज मस्ती किये अच्छे से रहे हमलोग घूमते घूमते रहे खाए पिए आइसक्रीम खाए नाश्ता पानी किये हमलोग को लड़कियों लोग को गोलगप्पा बहुत पसंद है गोलगप्पे खाए चाट समोसे खाए हमको अच्छा लगा घूमने में खा पी के हमलोग आये घूम फिर के शाम हुआ घर पे आये बहुत अच्छा हमको लगा